नमस्ते मेरा नांऽ सीमा शर्मा ऐ ते अज्ज मेरे अग्गे इक सोआल आया कि में सोचेआ में एह्दा जबाब देआं जि'यां प्हाड़ें पर चढ़ना मिगी ते बड़ा गै पसंद ऐ चनैनी आह्लै पास्सै जिसलै में जन्नी आं ते पुनता पटनगढ़ एह् जेह्के सारे प्हाड़ी लाह्के न इं'दे बिच्च जिसलै में जान्नी आं ते मिगी बड़ा गै अच्छा लगदा ऐ छोटे छोटे रस्तें चा निकलना बिच्च कदें बक्करियां लब्भदियां कदें कोई चराने आह्ले गवां चराने आह्ले लब्भी जंदे कोई कोई भैंस लेइयै जा दा होंदा छोटी छोटी चीजां छोटे छोटे नाड़ू बगाऽ दे होंदे फिर सोचने कि इत्थूं पानी लेई लैच्चे फिर अस जिसलै नाड़ुएं दा पानी अस अपनी बोतलें च पान्ने आं ते जिसलै उस्सी पीन्ने आं ते ओह् मिट्ठा मिट्ठा पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा गै सोआद ते बड़ा गै मज़ा आंदा ओह्दा ओह् जेह्ड़ा लाह्का ओह् जेह्ड़ी ग्रीनरी चारों तरफ हरिया गै हरियाली मिगी बौह्त ही मेरे जीवन च शैल लगदा हालां कि प्हाड़ें च केईं केंइयें गी नेईं पसंद होंदा जि'यां प्हाड़ें दा कल्चर जि'यां ढोडा साग खाना मतलब हां जे्हड़ी खेती बाड़ी करना मिगी इन्ना पसंद नेईं ऐ कि जि'यां आक्खां कि तूं मक्कां गै ला हून तूं गोड्डी कर ओह् मीं निं पसंद लेकिन इ'यां प्हाड़े पर जाना प्हाड़ी स्टाईल कन्नै रौह्ना उं'दे ढोडे खाने मक्खन ताजा ताजा जि'यां खाना एह् चीजां मिगी अपनी लाइफ च बड़ियां गै पसंद न बीचीस उप्पर बी जाना मिगी बड़ा अच्छा लगदा लेकिन में समुन्दर कोला बड़ा डरनी आं में निं पानी बिच्च पुज्जनी आं आक्खो कि चली जाओ पानी दे बिच्च कोई बोटिंग जां रॉफटिंग करियै गै ओह् में निं करी सकदी क्योंकि ओह्दे कोला दा मिगी बड़ा डर लगदा ऐ पानी दा मिगी बड़ा फोबिया ऐ पानी कशा दा में बौह्त जैदा डरनी आं लेकिन लेकिन मिगी बीचीस पर जाना मिगी मतलब कि बौह्त शौंक ऐ कि में घूमा बीचीस जगह जगह दे बीचीस जि'यां बम्बे दे होई गे गोवा च में गेई निं उं'दे बीचीस दिक्खे एह् जेह् बीचीस उप्पर जाना मिगी काफी मतलब मिगी मजा आंदा ऐ इंजाए करनी आं बीचीस पर मजां आंदा ऐ ते जेह्ड़े जंगलें च जाना बी मिगी अच्चा लगदा लेकिन तुस आक्खो कि बड़ा घना जंगल होऐ सां सां करा दा होऐ लोग बिच्च नेईं चला दे होन ते थोह्ड़ा हारा डर बी लगदा ऐ हां जंगलें च जि'यां शेर चीता होन ते उस चीज दा इक डर रौंह्दा ऐ जि'यां साढ़ा ग्रांऽ ऐ पटनगढ़ ते इक बारी अस जा दे हे ते कुसै नै रस्ते च गै बोल्ली ओड़ेआ कि अग्गै चीता लगदा ऐ कि इत्थुआं निकलेआ ऐ ओह् गल्ल सुनदे गै दमाक च इ'यां दैह्शत होई मन कीता कि पिच्छें मुड़ी जाच्चे लेकिन फिर रुके असें सोचेआ अद्धा घैंटा बसांऽ करी लैच्चै बसांऽ करने दे बाद फ्ही सोचेआ केह् कुसै नै सनाया केह् में इन्ना डरनी ऐ शायद उत्थुआं दा निकली गेदा होना लेकिन मने च जेह्ड़ा इक होंदा जंगलें च निकलने दा ओह् डर जरूर रौंह्दा ऐ हां जि'यां गड्डियें च जन्ने आं केईं बार ते जंगले च जाना पौंदा ते गड्डी गै अरेंज कीती दी होंदी ओह्दे पर चढ़े तुस अपने आप गी सुरक्षत समझदे ओ कि में सेव आं ते एह्दे च में ठीक आं ते ओह् मिगी ठीक लगदा में ओह्दे च घूमी लैन्नी आं लेकिन कोई मिगी इ'यां आक्खै कि तूं इ'यां घनें जंगल च गुज़रो होर इंजाए करो ओह् मिगी मज़ा नेईं आंदा बाकी जिसलै तुस प्हाड़े पर चढ़दे ओ जिसलै सूरज दा जेह्ड़ा उग्गना ऐ जेह्ड़ा सूरज चढ़दा ऐ ओह्दी जेह्ड़ी लालिमा जेह्ड़ी ओह् दिक्खदी ऐ ते ओह् मन करदा ऐ कि तुस दिक्खदे गै र'वो ओह्दे अग्गें पिच्छें जेह्ड़े पक्षी चैह् चैहा दे होंदे ओह्दी जेह्ड़ी इक मतलब ठंडी धीमी धीमी ठंडक बी मैह्सूस होंदी थोह्ड़ी थोह्ड़ी गर्मी बी मैह्सूस होंदी लेकिन लेकिन लालिमा दिक्खियै मन गी बड़ा शांती मिलदी होर मन खुश होई जंदा प्रसन्नचित होई जंदा मन प्रफुलित्त होई जंदा कि जि'यां उस लालिमा गी दिक्खियै इ'यां लगदा कि औने आह्ला समें साढ़ा बड़ा अच्छा जि'यां बड़ा गै अच्छा निकलग ओह् तुसेंगी संतुष्टि दिंदा ऐ ओह् चीज मिगी बड़ी अच्छी लगदी ऐ सूरज दा चढ़ना लेकिन सनसैट बी कुसै बेल्लै बड़ा अच्छा लगदा ऐ केईं जगह अस स्पैशल जन्ने आं जि'यां बम्बे जाच्चे बीचीस पर जाच्चे ते ओह् इक स्पैशली अरेंजमैंट कीते दा होंदा सनराईज़ दिक्खने गी चलो ते सनसैट्ट दिक्खने गी चलो ते ओह् बी बड़ा अच्छा लगदा कि सनसैट बी जिसलै दिक्खने कि सारे लोग कट्ठे होए दे होंदे कि'यां लगदा कि जि'यां इक सूरज ऐ कि'यां इ'यां लगदा कि जि'यां पानी दे अन्दर गै जा दा ऐ ते बिल्कुल बिच्च समाह् दा ऐ ते ओह् बी बड़ा अच्छा लगदा दिक्खना एह् चीजां काफी अच्छियां लगदियां न प्राकृतिक चीजें कन्नै बौह्त जैदा लगाव ऐ उत्थै दा प्हाड़ी लाह्कें दा ते खासकर में ब्यान ही निं करी सकदी प्राकृतिक च खानें गी चटनी लब्भदी तिन्बरू लग्गे दे होंदे शोटे शोटे तिम्बरू कुट्टिये केईं बारी चटनी बड़ी अच्छी लगदी प्हाड़ें च कसरोड़ होंदा लग्गे दा उस्सी तोड़ो फ्रैश तोड़ो उस्सी जिसले बनाओ ते बड़ा मजा आंदा प्हाड़ें दियां एह् चीजां मक्कां अगर लग्गी दियां होन जे मक्कें दा समें होऐ ते मक्कां तोड़ी तोड़ियै खाओ ते ओह् बी बड़ा अच्चा लगदा प्हाड़ें दा आटा कनक जेह्ड़ी ऐ उत्थूं दी प्योर जेह्ड़ी कनक ऐ ओह्दा सोआद गै अलग ऐ मक्कें दी रोटी ते ढोडा ओह् बड़ा गै मजा आंदा उस्सी खाने दा ओह्दा ते जेह्ड़ा सोआद ऐ उस्सी तुस अक्सपलेन गै निं करी सकदे दस्सी गै निं सकदे केह् ओह् केह् मजा ऐ चुल्ल पर बने दा जेह्ड़ा ढोडा ऐ उस दा सोआद गै अलग ऐ तुस गैस पर खांदे ओ मजा गै निं आंदा उस रुट्टी दा प्हाड़ें च एह् चीज बड़ी अच्ची लगदी कि चुल्ल दी रुट्टी तुस बनी बनाई तुस बनांदे ओ ते बड़ा गै अच्छा लगदा ऐ चुल्ल दी रुट्टी खाना बौह्त अच्छा लगदा ऐ मजा आई जंदा उस्सी खाइयै होर सेह्त आस्तै बी ठीक रौंह्दी जि'यां कु'न्नी होंदी मिट्टी दा बर्तन ओह्दे च देहीं जमाए दा होंदा ओह्दा बड़ा मजा आंदा घड़े दा पानी पियो नाड़ूयें दा पानी पियो ओह्दा बड़ा मजा आंदा एह् चीजां तुसेंगी प्हाड़ें च बड़ियां अच्छियां लभदियां ते इस्सै बजह कन्नै गै प्राकृतिक कन्नै जुड़े दे होने दे नात्ते एह् चीजां मन करदा ऐ कि तुस प्हाड़ें च बिजिट करो उत्थै जाओ ते घूमो उं'दा बाताबरण दिक्खो उत्थै दे लोकें कन्नै मिलो सिद्धे साद्धे लोग होंदे कोई उं'दे च चलाकियां निं होंदियां सिद्धे लोग होंदे जि'यां जि'यां जो सामने ऐ उ'ऐ पिच्छें जेह्ड़ा सिद्धा साद्धापन लगदा ओह् सिद्धा सादापना जेह्ड़ा बड़ा गै अच्छा लगदा ऐ मेरे ते एह्दे बारे च इ'यै बचार न धन्नबाद